आं हॅलो हां हां हां हय हय हय हय हय हय करता हय हय हय सगळीं तशी हा तुमका कशी जाय त्या प्रमाणे ती हांव मागीर करून करून दिता कश्टमर जशे येता त्या कश्टमरा कश्ट प्रमाणे तेंका कशी जाय त्या प्रमाणे ती आमी त्यानुसार करून दिता हय तुमका आतां कितें हां एक एक वीस पंचवीस अशा बेगीन जाय अशें किदें जाय पडटली एक म्हाका मात्शें आनीक आदी एक काम जें घेतलें आसा तें हां हां आनी आमी पयली जे काय कस्टमरा तेंची काय ऑर्डर घेतली आसात त्यो कंप्लीट जाल्या उपरांत मागीर तुमची हातान घेता आमी म्हळ्यार तुमका कितले अशे जाय आशिल्ल्यो अश्यो ओके ओके हां हां हां हय हय हय ओके ओेके हां हां हय जाता दिवयां हय दिवयां करून दिवयां हय हय हय माती बिती हय माती बिती आमगे हाडली आसा हय हय हय हय हय मात्याची बी तें हय हय तें काय हय प्रोब्लम ना हय आमचीं ऑल्ड चक्राचेर बी तेंय बी आसा आनीक आतांचे मशनरी बी मशनरी बीय घेतली आसा सो तेजेर भी चडशे आमी करतात तें दोनूय आसा तें आमचें पूण पयलीं सुरवाती पासून जे आमी कितें करत हय आमचें तें आसा पयले पासुन जे पासून जें म्हागेल डेडी जो पयली सान करत येतालो तो त्या प्रमाणे तेंय बी आसा आनी आतां हे नीव मोडल जें आसा मश्नरी बी हा ती बी घेवून आमी चालूं हा आमचें हय हय म्हणटरीत तीं आतां एक आमचे दोन फुटांची बी गजाल जाल्यार आमी ती साडे चारशीं बी ती साडेचारशांचेर बी आमी धरता आमी मागीर पळय कमी जाय किदें जाय तें हय म्हणजें एक दोन एक दोन फुटांची अशी जातली ती हय हय आमी थोडी क क करून दवरली आसा ज्यो कश्टमरान ऑर्डर केल्ली सागलें आसा त्यो आसा त्यो करून दवल्ल्यो आसा हय आं हां हां हां हां हां

आं बरोबर हय हां हां हय त्यो म्हण हय त्यो मडकी तुमका केन्ना सेंड करून दवरलेल्यो आसा त्यो जाय जाल्यार तुमकां आतां कितली सायज खंयची सायज ती तुमच्यान पळोपा जाता त्या प्रमाणें तुमका जाय ती तुमी खंयच्या मडकी थोड्यो करून दवरलेली आसा त्यो तुमी हां हां हां हां तुमी न्ही येयात स साडे चार साडे पांच साडे पांच दरम्या पयलीं या तुमी आसतले आमी शाॅपार आसा आमी आं सार सारकें यें ना तें सोसायटी थंयच आमी आ आर्क आसा आर्का कडेन थी तुमी पावले उपरांत मागीर फोन कर चार रस्त्याच्यान रत्स्त्याक तेकुनूत आमचें शाॅप आसा तें हय हय हय हय ओके आं यो यो हय हय यो हय ओके हय हय हय आं सद्या तुमी पयलीं या फा येवन पळया आनी मागीर यें यें केल्यार मागीर डन हय जाता कॅश जाल्यार हय हय हय जाता चलता हय हय ओके आं बरें ओके आं बरें बरें बरें